अच्छा जी जी बोलिए

अच्छा अच्छा अच्छा हाँ मैम बहुत सारी ज़मीनें हैं म आप रिक्वायरमेंट क्या है आपका एरिया कितना चाहिए आपको ज़मीन मतलब मकान किनता बड़ा बनाना चाहती हज़ार स्क्वायर फीट दो हज़ार पाँच हज़ार दस हज़ार स्क्वायर फीट जी और मैम कुछ बजट का इशू मिल जाएगी मैम अच्छा तो मैम अगर आपके इस बजट में मैं और बड़ा दिला सकता हूँ आपको क्योंकि जैसा आप गार्डनिंग के भी शौक़ीन है तो अब दस हज़ार स्क्वायर फीट क़रीबन आपको मिल जाएगा

हाँ अरे मैम एक नंबर की मिट्टी है वहाँ पर बिल्कुल काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है मतलब आप गार्डनिंग के नाम पर तो कुछ भी लगा दो कुछ भी बहुत शानदार आप अच्छे फल वाले वृक्ष और पेड़ पौधे लगा के बढ़िया ताज़े ताज़े फल खा सकते हैं और चाहो तो आप मतलब सब्ज़ी भाजी का भी कर सकते हैं शौक़ फूल ऊल का भी शौक़ कर सकते हैं मतलब मिट्टी तो एक नंबर है पानी भी बढ़िया है बोर आप करवाएंगे तो ये जबलपुर से अपन चलेंगे मेहगाँव में ये आपको मैं कैसे समझाऊँ ये बर्गी रोड पर जैसे जाएंगे ना मैम तो आप रहती कहाँ पर हैं अच्छा मदन महल हाँ तो ये लगभग मदन महल से पड़ेगा समझ लीजिए तीस किलोमीटर के आस पास पड़ जाएगा मैम

नहीं नहीं मतलब हाँ मतलब ऐसा है कि साइड सर्विस रोड है सर्विस रोड से मिलेगा मतलब आप अपने फ़ोर व्हीलर से निकलेंगी जैसे घर से अपने तो सर्व आपको हाइवे पर आने के लिए मुश्किल से तीन किलोमीटर चलेंगी तो हाइवे पर आ जाएंगी आप फिर हाइवे से बस शहर में हम ऐसा कि फ़ोर व्हीलर में हैं तो आपको पंद्रह बीस मिनट लगेगा जबलपुर मतलब आने में ऐसा कर के शहर में आने में है ना और ऐसा ये भी कह सकते कि बहुत इंटीरियल में है और ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल बीच शहर में बहुत अच्छी जगह है बहुत बढ़िया जगह है और अभी हो रहा है मेरे टच में हैगा मामला वो मैं आपको करवा सकता हूँ ऐसा कुछ इशू नहीं है आप किसी दिन अप साइट विज़िट कर लीजिए मैं आपको लोकेशन भेज दूँगा सेंड कर देना लोकेशन तो आप साइट विज़िट कर सकती है या मुझे कॉल कर सकती हैं कि कब चलना है तो देख लो आप एक बार साइट देख लीजिए बहुत बढ़िया जगह है बहुत ही बढ़िया पानी मतलब पानी वाॅटर लेबिल ये है कि अस्सी सौ फुट पर आप बोरिंग कराएंगी और पानी ही पानी है तो आपको कोई इशू नहीं है है ना

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी जी मैम जी बिल्कुल जी जी जी जी नमस्कार नमस्कार